हॅलो कोण उलयता हय हय हय कॉल सॅन्टर लायब्ररीन लायला हांव मैन लायब्रॅरियन उलयतां डॉ गौरव जल्मी

हय हय हय गांवतली तुमकां खंयच्या लॅखकाची जाय आसलीं आं डॉक्टर प्रकाश पर्येंकार न्हू आं तेंची सद्याक आतां दोन पुस्तकां हालींच उजवाडाक एयल्यां नवीं एयल्यां सगळीं मेळोन तेचीं पांच स पुस्तकां आसा सगळ्यांत पयलीं तेंचें दवरणें हें पुस्तक ताचें प्रकाशीत जालां मागीर मागीर म्हादय काळजांतल्यान कागदार हे ग्रंथ प्रकाशीत जाला मागीर तेंचे आमचे आमी ही कविता संग्रह तेचो प्रकाशीत जाल्लो आसा ही तेच्या फाटल्यान वर्सल हो कथा झेलो तेचो जाल्लो आसा आनी मागीर आतां लॅटस्ट म्हणळ्यार तेची पुरण कादंबरी ती प्रकाशीत जाल्ली आसा हीं सगळीं पुस्तकां आमचे कडेन आसात हय हय गांवतले गांवतले तुमी जें पुस्तक वाचिल्लें तें सगळें गावतलें पुस्तकांतलें कितें कितें जाय तें हय बरें हांव तुमकां कॅटलोगाचेर चॅक करून तुमकां सांगता ते अवेयलॅबल आसा कांय ना तें तुमकां सांगता मॅल करता तुमकां हं बरें